हमारे गाँव में डांस जैसे कि कोई फंक्शन हो गया तो उसमें डांस करते हैं जैसे हल्दी फंक्शन्स संगीत हो गया और रिसेप्शन हो गया मेहंदी हो गई और शादी विवाह में भी करते हैं जैसे लोग इस्टेज पर भी डांस करते हैं और हमारे यहाँ कोई त्यौहार पड़ता है तो जैसे डी जे बजाते हैं हमें जिस सोंग में रुचि होती है हम उस सोंग को बचाकर करते हैं हमारे यहाँ कहीं ज सीखने के डांस सीखने के लिए नहीं है हम लोग क्योंकि गाँव से हैं तो हम म मोबाइल अपने फ़ोन में ही गाना से बजाकर डांस को देखते हैं और सीखते हैं और और हम अभी अपने बुआ के यहाँ गए थे डांस सीखने के लिए वहाँ हम अपनी बुआ के यहाँ शादी में गए थे वहाँ पर संगीत हुआ मेहंदी फंक्शन हुआ और रिसेप्शन भी हुआ वहाँ पर हम लोगों ने डांस किया बहुत मज़ा आया और अपनी आसपास पड़ोस में गए थे अभी नवरात्रि का फंक्शन चल रहा था जो नौ दिन हम हमने बहुत मज़े किए डांस किए हर एक सोंग पर हमें बॉलीवुड सोंग भोजपुरी सोंग हिंदी सोंग और सारे सोंग पर डांस आते हैं हमने डांस किए और हम अपनी बुआ के यहाँ गए थे जो हमारे भैया की शादी थी भैया की शादी में गए तो उनमें उनके हर फंक्शन में हमने इंजॉय किया जैसे संगीत में मेहंदी में और मेहंदी में और वहाँ पर एक मेरे भैया थे उनका बड्डे था वहाँ सेलिब्रेट किए वहाँ पर हम लोगों ने डी जे बजाया डांस किया बहुत सारा इंजॉय किया हर एक सोंग पर डांस किया हमें हर एक सोंग पर डांस आता है बॉलीवुड हिंदी भोजपुरी सारे सोंग पर हम मैं डांस कर लेती हूँ हमारे यहाँ बाहर सीखने हम लोग गाँव के हैं तो यहाँ पर डांस सिखाने के लिए कोई है नहीं तो हम लोग फ़ोन से ही डांस सीखते हैं और फ़िर डांस करते हैं हमें बहुत बहुत मज़ा आता है शादी फंक्शन में डांस करना जैसे तीज त्यौहार पड़ता है जैसे किसी का बड्डे पड़ता है तो उसमें डांस करते हैं बहुत मज़ा आता है और अपनी नानी के यहाँ गए थे हमारी मामी की लड़की की शादी थी वहाँ पर भी हम लोग बहुत इंजॉय किए वहाँ पर रिंग्स सेरिमनी हुई थी इंगेजमेंट हुई थी वहाँ पर भी हम लोगों ने डांस किया था बहुत मज़ा आया था वहाँ पर भी हमने सारे सोंग पर डांस किए थे हमें हर टाइप के सोंग पर डांस किए थे भोजपुरी हिंदी बॉलीवुड सारे सोंग पर हमने डांस किए और आप पा पड़ोस में मेरी जो बहन है उनकी भी इस बार शादी हुई तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे उनका भी हल्दी मेहंदी संगीत हुआ था तो उस पर भी हम लोग डांस किए थे उनका रिसेप्शन भी हुआ था वहाँ पर भी हम लोग डांस किए थे बहुत इंजॉय किए बहुत मज़ा आया था और हम हम तीज त्यौहार पर भी डांस करते हैं जैसे होली हो गया इस पर भी डांस करते हैं होली हो गया तीज पड़ता है तीज का त्यौहार जो कि हम लोग और जुतिया का त्यौहार हो गया उस पर भी हम लोग डी जे बजाते हैं डांस करते हैं बहुत मज़ा आता है